नमस्ते जी हाँ करते तो हैं तो सीखना है क्या हाँ तो सीख लीजिए यही अयोध्या में सीखे हैं हम अयोध्या में अयोध्या में

जैसे सीखे थे हम वहाँ रह रहे थे जैसे ये है कि दो तीन हजार रुपया महीना लगता था सिखाने वाली सब जो थी बहुत अच्छी थी बहुत मानती वानती थी उ हमको सिखाई तो हम सीख लिए अरे पाँच छः महीना लगा सीखने में हाँ अच्छा सीखाती थी सब कुछ बताती थी कि कैसे क्या करना है ऐसे करो वैसे करो सब बताती थी उसी हिसाब से हम कर रहे थे भाई दिमाग लगाना पड़ता है हाँ जैसे बात व्यवहार बनाए के बाद जैसे हम जैसे हमको सब लोग मानती भी थी अपना सिखाए सिखाईं तो हम सीख गए अब सब लोग साथ में करते हैं जैसे अब साथ में रहोगी तो जैसे वहाँ पर चलना जहाँ हम सीख रहे थे वही पर सीख लेना नही सीखें तो भाई कुछ कम कर देंगे क्या भाई जैसे हम भी तो सीखें हैं हम भी तो पैसा दिए हैं वैसे नहीं है भाई हाँ जैसे भाई जहाँ तीन हैं वहाँ ढाई ही कर देना हाँ जैसे थोड़ा बहुत जैसे पैसे की व्यवस्था कर लेना उसके बाद फिर हमारे पास फोन करना जैसे हाँ ठीक है जैसे भाई जब आपके व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे पास फोन करना नहीं है ये नहीं नहीं जैसे पैसा दोगी तो भाई जैसे कुछ दिमाग भी लगाओगी तब सीख पाओगी जैसे उसमे ध्यान रख लगाना पड़ेगा जो काम करोगी उसमे ध्यान लगाओ जैसे भाई पैसा दोगी अगर ध्यान कही और रहेगा इसमे नहीं लगाओगी तो कहाँ से आएगा वही बात है पैसा भी लगा दो काम भी न हो तो कहाँ अच्छा लगेगा हाँ तो जैसे ठीक है पहले आए आप यहाँ बात चीत करा जाए देखे कि कैसे क्या होता है फिर उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे आप को भी जरूर हाँ जैसे अब भाई एक दो बार देखो अभी तो एक बार देखी हो

नमस्ते जी